हैलो मां अंजली थी ॻाल्हायां मां हाणे ग्रेजुएशन कंप्लीट कई आहे मां पंहिंजी बी कॉम कंप्लीट कई आहे त मां हिकु नौकिरी में अप्लाइ कयो हुयो त मुंहिंजी नौकिरी लॻी वई आहे ऑफर लैटर आयो आहे अमेरिका जी कोई कंपनी आहे अकाउंटेंट जॉब लॻी आहे मुंहिंजी त मूंखे तव्हां खां पुछणो हुयो की उहो छा छा हाणे अॻिते पेपर वर्क थींदो उन में और हो नौकिरी सही आहे रिलायबल आहे या न आहे और सूटेबल आहे की मूंखे न अछा मां तव्हांखे न मेल कंदमि की छा छा हो घुरनि था पेपर वर्क त उहो तव्हां ॾिसी करे मूंखे ॿुधाइजो की सही आहे की न आहे और छा छा ॾियणो पवंदो उन्हनि खे पासपोर्ट अप्लाई करिणो पवंदो और वीज़ा लॻवाइणो पवंदो उते वञण जो और बाक़ी छा छा खपे और साण साण मां पढ़ाई करे थी सघां अॻिते या नथी करे सघां मतिलबु छा स्कोप आहे और सैलरी मुंहिंजी सही आहे की नाहे मतिलबु अछा हा ठीकु आहे हा पोइ मां अप्लाई थी करे सघां और छॾियां पासपोर्ट सही ठीकु आहे सही थो लॻे मतिलबु तव्हांखे और उते वञी करे कोई परेशानी त न थींदी मतिलबु जीअं मां वञी थी सघां न उते हा अछा ठीकु आहे हा त ठीकु आहे तव्हां चओ था त सही ई आहे कंपनी त मां ॾिसी थी वठां वरी अॻिते जो प्रोसिजर करे थी वठां अप्लाई थी कयां पासपोर्ट त पासपोर्ट जीअं ई ईंदो त वीज़ा बि अप्लाई करे वठंदासीं हा ठीकु आहे बाए ओके थैंक्यू